एबार एबार गयखौ फानबायना नोंथाङा हाब आथिखालनि गयनि दामफ्राथ' गोबां जाथारबायलै हाब नोंथाङाथ' बोसोरै गयनि फैसाखौ गोबां मोनथारो बिगाबेसे मोनलाय नोंथांना गय बागाना अ' हायाथ' आंनाव आंनावबो दङलै माथो आंनालाय गायबाबो मोजांखौनो थाङा नोंथां बोरै बोरै गायोब्रा गयखौलाय नांगौ नांगौ नांगौ गयआ बांसिनानो थैदों दा आंबो गायदोंमोन दुइ बिघाखौ गायग्नोदोंमोन बेनि उनाव लासै लासै एसे बारलांनो सानदोंमोन आरो माबा फोथांनोनो हायाखै ओ नोंथाङा बेनि फरमुलाखौ एसे मोजाङै खोन्था हरनायलाय गय फुलिया दं दे दङ गय फुलिया दङ अ' बोसोराव खेबनै होयो जाहैयो आरो बेयो आदसा आदसा आदसा आ आ औ औ औ आदसा बेहाय आदसा र' बै नोंथांनि गयजों लोगोसे फाथैबो दङ दा फाथैखौ माबोरै फोथाङो आंथ' फांसे फांनै जेखिनि गय थांदों एसे बेवहायबो फाथै गायदोंमोन आं फाथैखौ फोथांनो हायाखै आदसा आदसा आदसा नोंसिना ओइ नोंथां ओइ नोंथां दा समायाथ' संखेबथार आं मालाबा मोजाङै माबासिगोन दे सम लानानै मोजां सोंहरबावसै ना दे दे दे होमबा गो गोजोन्नाय थाबाय नोंथां दे दे